हम अपन गाँवके जे हम अपन गाँवके लिए सरकारसँ ई मदति लैके चाहै छियै जे हमरा गाँवमे एगो मेडिकल खुलि जाय जे कोइ बच्चा या वृद्ध आदमी कोइ बिमार पड़तै तऽ सभसँ पहिले मेडिकलमे जेतै तऽ इलाज हेतै बढ़िआँ रहतै आओर हमरा गाँवमे जे सरकारके प्रयाससँ एगो ट्रेनके लाइन गुजरलैए आओर ओ जतेक जल्दीसँ जल्दी बनि जेतै तऽ हमर गाँवके कनि टा बेहतर भए जेतै हमर गाँवमे जेना सरकार द्वारा देल छै जन नल जन जल नल योजना ओहिमे पानि बढ़िआँ आबै छै या ओहिमे ओकर पानि पी कऽ हमर गाँवके जेतना हमर इलाकाके जेतना आदमी छै सभ स्वस्थ रहै छै आब जेकि पहिले चापाकलके पानि पीयैत रहै तऽ ओहिमे आइरन रहै आओर तरह तरहके बैक्टेरिया आओर रहै तऽ ओहिसँ बिमारी फैल जाइत रहै आदमीकेँ ज्यादा समस्याके स् मतलब सामना करय लेल पड़ैत रहै तऽ सरकारसँ इएह रहै जे जल नल योजना देलकै तऽ आदमीकेँ किछु राहत मिललै पानिके जे शुद्ध पानि पीयै छै कमसँ कम आओर सरकारसँ इएह माँग छै जे हमरा गाँवमे एगो मेडिकल भी खुलि जाय जाहिसँ कि हमरा आरकेँ दिक्कत नहि हेतै आओर हमरा गाँवमे एगो इसकुल छै आ ओहि इसकुलमे बच्चासभ तऽ पढ़य लेल जाइ छै लेकिन इसकुलके बढ़िआँ व्यवस्था नहि छै जेना इसकुलमे टीचर कम पड़ै छै आ जाहिके लिए बच्चाकेँ पढ़ाइ लिखाइमे दिक्कत भए जाइ छै आ ताहिसँ हमर गाँवके जे इसकुल छै ओहि इसकुलमे टीचर भी होवयके चाही जे बच्चाकेँ पढ़य लिखयमे दिक्कत नहि हेतै आओर हम अपना हमर गाँवमे जे छै मेडिकल खुलि जेतै इसकुल बेहतर भए जेतै शिक्षा मिलतै आदमीकेँ तऽ विकसित हेतै हमर गाँव आओर हमर समाज हमर इलाका विकसित हेतै तऽ इएह माँग छै सरकारसँ जे हमर गाँवमे मेडिकल खुलि जाय हमर गाँवके शिक्षा व्यवस्था सही भए जाय आओर हमरा गाँवके जे साइडसँ रेलवे गुजरलैए ओ मतलब बनि जाय जल्दी तैयार भए जाय चालू भए जाय हमरा आरकेँ दिक्कत नहि हेतै कहीँ जाय आबयमे जे कोनो दिक्कत नहि हेतै समस्या नहि हेतै जल्दीसँ जे हेतै कहीँ जायके हेतै तऽ ओकर साधनसँ हम जल्दी कोनो काज करबै तऽ ताहि लऽ कऽ गाँवमे मतलब बहुत तरहके दिक्कत भए जाइ छै आओर जेना बिमार पड़ै छै आदमी तऽ स् कहीँ दोसर जगह लए जाय लेल पड़ै छै या डॉक्टर नहि मिलै छै जल्दीसँ तऽ ओकर द्वारा आदमीके मौत भी भए जाइ छै एतय ताहि लऽ कऽ सरकारसँ ई माँग छै जे हमरा गाँवमे मेडिकल खुलि जाय आओर एगो अच्छासँ अच्छा इसकुल कॉलेज खुलि जाय जे हमर गाँवके व्यवस्था छै ठीक भए जेतै तऽ ताहिसँ हमर गाँव गाँवमे मेडिकल खुलि जेतै तऽ हमरा गाँवमे बढ़िआँसँ सभ सभ ठीक ठाकसँ रहतै स्वस्थ रहतै इलाज करवयतै ओहिठिना